खस्ट्रिं आरो बिदि कनटेन्त सोरजिनाया गेलेमु दारिमिनखौ

गोख्रोङैनो गोहोम खोख्लैदों मानोना बुङोब्ला आथिखालनि बे गोनोखो मुगा एबा इन्टारनेट जुगाव बयहाबो

जायगायाव थांना नायहैनो हानाय गोहो गैया गोहो दङब्लाबो समनि बेरेखा दा बेबायदियाव दिनैनि आथिखाल जुगाव स्ट्रिमिं बा लाइभ भिदिअ बा लाइभ गेम बेखौ जों मा खालामनो हायो न'आव जानानै जोङो मा नायनो हानाय गोहो जोंबा जों मोनबाय दायो स' बे खेथ्रआव जों सानोब्ला जों गुवारै जोंजों आं जुदि सानोब्ला गुवारै आं जुदि बुंनो सानोब्ला आं बेखौ बुंनो नाजागोन जे आथिखालनि बे जुगाव साफ्रोमनिबो आखायाव मा दङ दायो स्मार्टफन दङ स' जों मा खालामनो हायो न'आव जनानै जोङो बायदि रोखोमनि जोङो स्ट्रिमिं लाइभ श' लाइभ गेम अनेक जोङो नायनो हायो बा जोङो निउसफोरखौनो जोङो मा खालामनो हायो लाइभ जों नायनो हायो बा बहाबा माबा मोनसे मिथिं दावथिं जादोंब्ला बेखौ जों मा खालामनो हायो बै जायगायाव थाङालासे जोङो न'आव थानानै जों मा खालामनो हायो जों नायनो हानाय गोहोखौ जोङो मोनबाय बा मोननो हाबाय बेबायदियैनो जोङो जोङो लाइभ स्ट्रिम जोङो क्रिकेट जों नायो फुटबल जों नायो खाबादि हकि अनेक जों गेमफोरखौ जोङो बादायनाय गेम गेमफोरखौ जोङो मा जों नायनो हायो बेनिफ्राय साफ्रोमबो सुबुंफोरा बेनि मुलाम्फाखौ दानिबो गोनोखो जुगाव मोननो हाबाय

क्रिकेट जोङो आइपिएल नायो बन्दे मेट्स नायो टेस्ट मेट्स नायो अह फुटबलफोरखौ जों नायो दा बेफोरखौ जोङो स्टेडियामआव जयालासिनो जों स्टेडियामआव थांना नायालासिनो जोङो मबाइलफोराव जोङो मा खालामनो हायो जों नायनो हायोसै माने बुहुत देभेलप्त लेभेलाव गोदोआव जों जेरै माबायदियै जोङो जों नुवामोननो जों जेनेबा मा होनना बुङो जोङो क्रिकेट बायदिसिनाफोर जाबा बै समाव जेब्ला बै थाइमआव लाइभ स्ट्रिम जायामोन बै समाव जों मा जेबोखौनो जों नुआमोन जों मिथियामोन बबेयाव मा जादों बबे जायगायाव बबे स्टेडियाम मा गेम गेलेदों बबे बबेयाव मा खेला जादों बेखौ जों नुवामोन खिन्थु दायो जों मा बे लाइभ स्ट्रिमनि जोहै जों मा खालामनो हायो जों गेम्सफोरखौ जोङो लाइभ जों नायनो हायो